हमरसभके बिहारमे तऽ मैथिलीके बहुत पैघ योगदान छै हमरासभ एमहर प्रत्येक साल तीन दिनका सरकारके तरफ़से सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन होइ छै साथ ही दू दिन होइए विद्यापति समारोह ओहिमे एक पर एक विद्वान आबै यऽ अपन बातके बतबै यऽ विद्वान सभ तरफ़सॅं कहै छै जेना मण्डन मिश्र छै ओकर बारेमे सभ बतबै छै एक पर एक ऑर्केस्ट्रा होइ छै या अल्लाह रूदल होइ छै बहुत एहन कोनो नाटक होइ छै सभ प्रकारके सभ आदमी ओहिमे भागीदार बनै छै